न'खरनि थाखाय आंनि संग्रा माखासे सावस्रिनां जामुंफोरा जाबाय ओंखाम ओंख्रि आरो जोङो माब्लाबा जानो लुबैयोब्ला सिथाव फिथा पक'रि बायदिसिना बानायनानै जायो जोङो मागोआव एन्थाब फिथा लारु बानायनानै जायो जोङो फिथा बानायनोब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौ नांगौ माइरंखौ सोमनानै दसे सोमहाबनानै माइरङा इसे बुगायोबा जोङो बेखौ उवालाव देनांगौ देखांनायनि उनाव दोखो दोखो देखांनायनि उनाव जोङो सालिनांगौ सालिनानै गुन्दैखौ लानांगौ दोखो दोखो देनांगौ सालिनानै लानांगौ आरो माखासे सालिखांनानै थानाय रग' रग'फोरखौ देफिननांगौ जेब्ला दोखो दोखो देग्लिखांनानै गुन्दै दोखो दोखो जायो अब्ला जोङो दैजों इसे नानानै मा होनो गारहायाव दै लाग्रा गारहायाव हमनांगौ खुरै लानानै होनब्लानो जोंना फिथाया जागोन आरो आरो बे फिथायावहाय सिनि एबा सिबिं होनो हायो अब्लासो जोंना फिथाया जागोन जानो मोजां जागोन ओमफ्रायो बे मोनसे जाबाय आरो जों पक'रि सावनानै जायो माब्लाबा माब्लाबा जानो लुबैयोब्ला होनबा जोङो पक'रि बानायनायाव कबिनि बानायनानै जायो आरो कबिखौ गामलायाव गिलासजों फिसा फिसा जावग्लिनानै लानानै मैदाजोंहाय लगायनानै संख्रि बानलु होनानैहाय लगायनानै लानांगौ बेनि उनाव रिफाइन थावजोंहाय सावनांगौ अब्लानो जोंना पक'रिया जायो आरो जोङो एन्थाब जानो थाखायबो दमासियाव एन्थाब जानो थाखायबो माइरंखौ देनानै लानांगौ माइब्राखौ माइब्राखौ देनायनि उनाव जोङो सालिग्राजों अन सालिग्राजों सालिनांगौ सालिनानै जोङो दुफु दुफु गयो बेखौहाय जोङो लानांगौ आरो लानानै सारायाव साराय जाननानै लहानि साराया साबसिन जायो एन्थाब बानायनो साराय जाननानै साराया दुंबा अनखौहाय होनानै बानायनांगौ होनब्लानो जोंना एन्थाबा जागोन आरो जोंनोहाय जोंङो बैसागु फालियो बैसागु फालिब्ला जोङो जाग्रा नांगौ न' न' बेरायोब्ला बयनोबो जाग्रा होनानै होयो बेदर संनानै होयो बेदरखौ सारायाव सङो सामब्राम हाइजें बानलु संख्रि मा मा होनांगौ होनानैहाय बेदरखौ मोजाङै एवनानै जोङो संनानै जाहोयो गामिनि मानसिफोरनो बैसागुआवहाय ओंखारोब्ला बिदिनो जों जोङो बेबायदिनो संनानै जायो आरो देहानि सावस्रियाव जामुंफोरा बेफोरनो जोंनिया जोङो अमा बेदर संनानै जायो दाउ बेदर संनानै जायो गोबां फिथा सावनानै जायो बिदिनो जायो आरो जोङो जानानैहाय मोजां मोनो जानोहाय बेनोसै आरो जोंनि सावस्रिनां जामुंफोरा एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय